एह् पल्लवी जी तुस दस्सी सकदेओ कि थुआढ़े बचपन थमां अज्तज तक लेइये केह् पढ़ाई कन्नै कन्नै कैसे कैसे शौक हे ते केह केह तुसें कित्ते दा ऐ ते केह् केह् तुस करा देओ ते केह् केह् करना चाहंदे ओ पढ़ाई दे कन्नै कन्नै जेह्ड़े थुआढ़े शौक हैन कोई दो चार लफ्ज सनाओ असेंगी एह् दे उप्पर बी थुआढ़े दिक्खो सरला जी मिगी पढ़ने दे कन्नै कन्नै मेरे जेह्ड़ा मिकी जेह्ड़ा नच्चने दा बड़ा शौक हा ते कन्नै चित्रकारी करने दा बी बड़ा शौक हा शौक हा ते बचपन च गै मिगी पढ़ाई दे कन्नै कन्नै एह् बी करी लैंदी ही ते बस एह् मेरा बचपन कोला एह् बी शौक ऐ पढ़ाई दे कन्नै बाद पढ़ाई दे कन्नै बाद मिगी नौकरी करने दा बी मिगी बड़ा शौक ऐ ते नौकरी करनी ऐ पढ़ाई करने बा'द मिगी नौकरी थ्होई जा एह् बी मेरा बड़ा शौक ऐ एह् मेरा बचपन थमां गै शौक ऐ जि'यां मेरे भ्राऽ दी मेरी बड़ी भैन ऐ उं'दी बी नौकरी लग्गी दी उनेंगी दिक्खियै दिक्खियै बी इक शौक पैदा होई जंदा ऐ ते मिगी बी एह् शौक कि मेरी बी कोई नौकरी लग्गी जा ते कन्नै गै कोई कोई बी जि'यां कि मतलब कि ड़ास जि'यां मिगी नच्चना दा शौक हा बचपन च चित्रकारी करने दा इ'यां इ'यां गै मिगी इक शौक एह् बी आई गेआ कि में पढ़ाई कीती ते एह् दे बाद कोई नौकरी करना बी जरूरी ऐ सो में मन्नी लैता कि में नौकरी बी करनी ऐ